नमस्ते नमस्ते आपकी चप्पल की दुक़ान है कहाँ पर चप्पल की दुक़ान आपकी है और जूता भी वही जूता भी आपकी जूता की दुक़ान है आपके यहाँ

हमको चप्पल चाहिए जूता चाहिए कई हमारे बहु को भी चप्पल चाहिए हमको चप्पल चाहिए हमारे लड़कों को भी चप्पल चाहिए चाहिए और हमारे बच्चों को भी चप्पल चाहिए बढ़ियाँ है ना चप्पल आपके यहाँ बढ़ियाँ है चप्पल का चप्पल क्या आपके चप्पल की दुक़ान का फीता जो है तो टूट जाता है क्यों सस्ता बेचती हो क्या जूता भी आ रहा बढ़ियाँ हाँ छोट बच्चाें को भी हमको छोट बच्चों को जूता चाहिए और चप्पल भी चाहिए सैन्डल भी आपके यहाँ है बड़ा बड़ा भी जूता है बड़ों और छोटों चप्पल जूता बिकता है आपके यहाँ बढ़ियाँ बढ़ियाँ बढ़ियाँ बढ़ियाँ चप्पल है आपके यहाँ दाम किस भाव में बेचती हैं कुछ कम नहीं कर सकती हो हाँ तो हमको चप्पल पूरे परिवार को चाहिए बच्चों हैं बहु है बेटा है सबको चप्पल चाहिए जूता चाहिए छोटा बच्चा है उसको भी चाहिए बड़ा है नतिनी भी है उनको भी चाहिए हर मेल का चप्पल आपके यहाँ है तो हम आएँ कितने बजे तक कितने बजे तक रहती हैं आप दुकान कितने बजे खोलती हैं रहती हैं ठीक है तो हम आएँगे चप्पल जूता लेने के लिए हम आएँगे हमें घर में शादी पड़ी है सबको चप्पल जूता सबको चाह रहा है हाँ ज़रूर आऍंगे पैसा वैसा वही भाव है कुछ कम कर देंगे ठीक है हम आएँगे नाती पोता सबको चाहिए लड़की भी है हाँ उधार भी दे देंगे आप